हेल्ल'

औ मादै नै गाबोन जोंना एसे न'आव फिसाजोनि बार्थदे दङ एसे खामानिखौ जेनेबा दैनिक थ' नोङो थाब थाब थाङोमोन ओमफ्राय गाबोन एसे थाब फैनानै जेनेबा न'नि खामानिफोरखौ एसे फथाफ'द एसे फैनानै मावफैदो नामा गाबोन ओमफ्राय औ थाब औ नङा जेनेबा नों एसे थाब फैग्रोदो थाब फैनानै जेनेबा न'नि खामानिखौ संनाय खावनाय जेनेबा थोरसि लथा सुनाय मानाय साफा सुफा खालामनाय बेफोरखौ एसे थाब मावनानै थांदो जेनेबा बेनि थाखाय आङो एसे फैसाखौ जेनेबा नांगौबा एसे बुरजाखौनो होनोसै थेवब्लाबो नोङो एसे थाब फैनानै एटेन्ड खालामफै न'आव दे मादै औ औ जेनेबा नों दैलि एसे लेत फैयोमोन नालाय गाबोनहाय एसे बे जोंनि न'नि खामानिखाय एसे थाब फैदो होननानै बुंहरनाय जादों आङो औ औ ओमफ्राय दा बहाबा दङमोन औ ए औ दे थाब फैदो दे औ दे औ औ दे फैनानै बिदिनो जों माबा केक फोर हागोन नालाय बार्थदे नि उन्दै माबानि जारौनि बेनिथाखाय बे बिबारफोर एसे साजायनांगौ न'फोरा एसे साफा सुफा खालामनांगौ न'नि रुम फोरा बिसनाफोराबो साफा खालामनांगौ ओमफ्राय बे उन्दैनि सि जोमफ्रा एसे साफा खालामनानै होनांगौ बेनिखायनो एसे फुङावनो लिंहरनाय बायदि जादों आङो नोंखौ आरो बे संनाय खावनायानोथ' जेनेबा एसे फुङाव फैबा थाब जानायबायदि जेनेबा बिसनाफ्रा साफा सुफा खालामनायाथ' थाब जाखागोनना नों बेफोरखौ फोजोबनानै संनाय खावनायाव थाब फोजोबबा नोङो दस्रायाव थांनो मोनगोन आं बेनिथाखाय एसे थाब फैनो थिननाय जादों आरो नोंहाबो जेरावबो खामानि थायो नालाय औ बेनिथाखाय एसे थाब फैदो आरो औ दोनबाय दे मादै दे औ औ